چہرے اتنے ہو رہے ہیں چہرے پہ لگانے کے لیے سب کریم یوز کر رہے ہیں اتنے سارے کریم نکل رہے ہیں چہرے کو داغ دھبے ہٹانے کے لیے سر پہ کچھ لگانے کے لیے اور جو کالے ہیں جو چاہتا ہے کہ ہمارا بدن صاف رہے بدن صاف رہے اس کو یوز کرنے کے لیے کریم یوز یوز کرتے ہیں یا ملتانی مٹی ملتانی مٹی یا ہلدی یوز کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کریم نکل گئے ہیں کریم یوز کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کریم یوز کرتا سب پہلے زمانے میں اتنا نہیں چلتا تھا یہ سب اب اب زیادہ کریم یوز کرتے ہیں اور ملتانی مٹی لگاتے ہیں اور بدن کو صاف کرنے کے لیے گاؤں میں یا کہیں بھی تو بدن صاف کرتے ہیں اس سے کریم اتنے نکل گئے ہیں اپنے بدن کا اپنے شریر کا دیکھ بھال کرتے ہیں سب اور